गोबरके खाद बनबै छियै गोबर साल भरि सड़ै छै तब ओकर खाद बनबै छियै गहुँममे मकइमे आलूमे खेतमे डालि कऽ जोति जोताइ करै छियै जोताइ कए कऽ तकर बादसँ ओकरा पानि तानि पटयलहुँ बाउग कयलहुँ बाउग कयलाके बाद ओकरा फसल जब तैयार भेल तऽ ओहिमे छाउर आ गोइठा ठोकै छियै ओकर छाउर तैयार होइ छै तऽ छाउरके ओकरा छिटलहुँ तऽ ओहिसँ फसलमे तनि जान आयल कारीपन भेल धानमे मकइमे गहुँममे सभमे पड़ै छै आरो खादे तऽ एहि ढङ्गसँ तैयार होइ छै साल दू साल ओकरा सड़यलहुँ गोबरकेँ तब खाद तैयार भेल तैयार भेल तऽ ओकरा खेतमे पटयलहुँ जोतलहुँ जोति कऽ तब ओकरा पानि तानि पटाए कऽ बाउग कयलहुँ तब फसल ओहिमे जेभी उप जोन फसल उगबयके रहल मक्कइ भेलै गहुँम भेलै रैँचा भेलै केराउ भेलै मसुरी भेलै जओ भेलै जोकराइ भेलै बूट भेलै ईसभ अपन एहिमे छँटि कऽ जोति कऽ बुनि कऽ तैयार कयलहुँ बड़ी दिक्कतसँ तैयार करय पड़ै छै बहुत मेहनत लगै छै बहुत कष्ट करय पड़ै छै बहुत प्रभाव एहिमे पड़ै छै आरो की होइ छै प्रक्रिया ईसभ प्रक्रिया करते हुए काम करय पड़ै छै परिश्रम भीड़ तऽ छयबे ने करय हँ आब की करल जाय केनाहुँक समय काटै छियै गरीब छियै समय काटै छी दू गो रोटीके व्यवस्था केनाहुँ करै छियै आरो तऽ हमरा किछु छै नहि जेकि बाबूवला बापवला सम्पत्ति जे ओहि सम्पत्तिपर रहिती बटैआ खेती करै छियै किसानकेँ दै छियै किसानसँ जे बचै छै से अपना खाइ छियै करै छियै रखै छियै एँ आरो आरो एहिसँ बेसी हमरा जानकारी नहि छै जे हम बोल